इत्थै जम्मू बिच किश लोकल चैनल न जि'यां जेके मिडिया होई गेआ ओह् पूरे स्टेट बिच मश्हूर ऐ मतलब ओह् चैनल इत्थै डिफरैंट डिफरैंट डिस्टिकें बिच अलग अलग उं'दे आफिस बी खु'ल्ले दे ते जेके मिडिया होई गेआ ते एह न्यूज चैनल न अवा अजकल अगर मिडिया दिक्खा जाए ते ओह् जैदातर सोशल मिडिया ते थ्रू गै बड़े न्यूज चैनल जेह्ड़े आई गेदे ओह् जि'यां स्ट्रेट लाइन होई गेआ ते और इत्थै उधमपुर अपडेट होई गेआ ते इ'यां गै बड़े चैनल न बड़े उं'दे सोशल मिडिया प्रैसैंस बी ऐ ते ओह् इ'यै करदे जां ते डेह्ली औंदी केह् होंदी शामी अट्ठ बजे कोला नौ बजे तक्कर न्यूज दस्सदे पूरे दिन दी न्यूज ते नेई दस्सदे न अवा पूरा टाइम होंदा उनें सत्त बजे कोला नौ बजे तक्कर करदे ओह् ते जेह्ड़े ओह् होंदे सोशल मिडिया चैनल होंदे उत्थै ते मतलब थोह्ड़े थोह्ड़े टाइम बिच ओह् जां ते ओह् पोस्ट पाई ओड़दे जां न्यूज विडियो पाई ओड़दे ते मतलब डेह्ली दा बंदे ई इं'दे थ्रू पता चलदा रौंह्दा फेसबुक बिच बी ऐ चैनल जां इंस्टा बी होई गेआ जां ब्हाटसऐप बी होई गेआ हर जगह् मतलब सारा किश जेह्ड़ी न्यूज होंदी डेह्ली दी ओह् अवेलएबल होंदी